ہاں جی اپنا ذائقہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی جی میں نے پزا منگوایا تھا جی ہاں ہو گیا ڈلیور جی جی جی ٹائم سے ہو گیا پیزا بہت اچھا تھا آپ کا نہیں کوئی کمی نہیں تھی بہت اچھا پیزا تو تھا آپ کا پیزا دیکھ جی سب پرفیکٹ تھا بہت اچھا تھا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور ڈلی ڈلیوری بھی ٹائم سے ہو گئی تھی آؤں گی میں جلدی آؤں گی کسی ٹائم جی جی پیزا بہت اچھا تھا آپ کا آپ کا ریسٹورینٹ اچھا ہے آپ آئندہ بھی میں وہیں سے پیزا آڈر کروں گی جب مجھے چاہیے ہوگا تو اوکے اوکے اوکے اوک اوکے اوکے اوکے جی جی جی اوکے